आंनि पजिटिभ माने आयदायानो जाहैबाय फरायसालिनि बिजाब फरायसालिनि बिजाबानो जोंनि सोलोंथाइ लानायनि मोनसे सबसे देरसिन ना सबसे देरसिन मोनसे हाबाफारि एबा खामानि एबा मोनसे वेपन एबा मोनसे आगजु होन्नानै बुंनाय जायो जेब्लानाखि जोङो फरायसालियाव थांबाय ना फरायसालियाव थांबाय एबा फरायसालियाव जोङो दावहा नांनो थांबाय अब्ला जोङो गिबियावनो बिजाबखौ नांगोन नैबे बिजाबानो जोंनि दावहानि मोनसे सिक्का होग्रा एबा फोरोंग्रा जोङो नैबे बिजाबजोंसो फरायसालियावहाय दावहा नांनो गोनां जायो जेब्लानाखि जोङो फरायसालियाव बिजाब लानानै थांबाय अब्ला जोङो फोरोंगिरिया नैबे बिजाबनिफ्राय जोंनो मोजां मोजां ना मोजां मोजां गियान मोजां मोजां फराफोरखौ फोरोंनानै हरगोन आरो नैबे फोरोंगिरिफोर फोरोंनायनिफ्रायनो जों मोजाङै गियान मोन्नानैहाय ना मोजां फरिखा होबाय फरिखा होना जों मोजां रिजाल्ट खालामनो हाबाय नैबे रिजाल्टआनो ना नैबे फरिखा लिरनायनि बा आन्जाद लिरनायनि रिजाल्टआनो जोंनि मोनसे खस्त' खालामनायनि मोनसे फिथाइ ना नैबे फिथाइ दा नैबे फिथाइआनो एबा नैबे खस्त' खालामनायनि फिथाइयानो जोंनि जिउ दानायनि मोनसे राहा लामा खालामनानै होलांगोन आरो मा बेनिखायनो बिजाबनि अनगा जोंहा मोनसे माने गावनि थांखिखौ जाफुंसार होनायनि जाफुंसारहोनायनि जेबो लामायानो गैया बेनिखायनो गिबियावनो जोंनो बिजाबखौ नांगौ दा बिजाब मोनब्लासो एबा बिजाब थाब्लासो जोङो बे बिजाबखौ फरायनानैहाय बे बिजाबखौ फरायनानैहाय जोङो जोंनि ना जोंनि साख्रि बाख्रि जोंनि साख्रि बाख्रि जोंनि गियान बेफोरखौ जोंनि साख्रि बाख्रि नैबे बिजाबखौ फरायनानैसो जोङो इग्जाम लिरनो हागोन दा इग्जाम लिरनानै फास जाबासो जों अब्लासो जोङो गावनि थांखि लानो साख्रि बाख्रिखौ मोन्नो हागोन बेनिखायनो बिजाबनि अनगा जोंहा बिजाबनि अनगा जोंहा बयनिख्रुइ देरसिन मोनसे वेपन्सानो गैया आरमा ना मोनसे वेपन्सानो गैया बेनिखायनो बिजाब बिजाब आरो खलम बेनो सबसे देरसिन वेपोन्स ना दा नैबेनि थाखायसो जोङो जोंनि जिउ राहा लामा दानाय गियान ना गियान आखल आखु बेफोरखौ जों बिजाबनिफ्रायसो सोलोंनानै हायो जेरैहाय जोंनि कलेज इउनिभारसिटी बेफोरावनो होन नोङो बिजाब नङाब्ला एबा बे बिजाब नङाब्ला नों बे बिजाब नङाब्ला नों माब्रै सोंनाय फिन्नायखौ बहननो हागोन माब्रै नोङो बेखौ गुवारैहाय बरनायनानैहाय लिरनो हागोन दा नैबे बिजाबखौ फरायब्लासो नैबे बिजाबनिफ्राय गियान मोन्नानै नोङो गुवारै बरनायनानै लिरनो हागोन बेनिखायनो बे फरायसालिनि बिजाब ना फरायसालिनि बिजाबानो सबसे गोनांथारसिन मोनसे वेपन्स मोनसे बुस्तु दा बेनि अनगा जोंहा आवगायनायनि मानि सोलोंथाइ लानायावहाय आवगायनायनि जेबो राहा लामायानो गैखाया बेनिखायनो नैबे बिजाबा जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद मोनसे पजिटिभ ना मोनसे जोबोर पजिटिभ आयदा